भारत में लोग कई तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जैसे चारधाम और ज्योतिर्लिंग और भी बहुत अनेक भारत एक तीर्थ स्थलों का देश है जिसमें से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है जहाँ लोग बहुत जादा जाते हैं वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ पर किसी को भी आने के लिए भस्म आरती करने पर ही पुण्य मिलता है इसलिए वहाँ पए सुबह रात में ढाई बजे से सुबह पाँच बजे तक भस्म आरती होती है जिसमें महाकाल भगवान के ऊपर ताजी भस्म लगाई जाती है और वहाँ पर आने वाले तिर्थीयों को वहाँ पर नहा करके भगवा वस्त्र पहन कर ही अन्दर प्रवेश होता है अन्यथा नहीं होता है महाकाल मंदिर में बहुत सारी आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर अत्यंत भीड़ होती है महाकाल भन शिव भगवान का मंदिर है महाकाल में शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है एवं सावन के महीने में महाकाल मंदिर को खूब सजाया जाता है और पूरे सावन एक ज़ मेले टाइप लगा रहता है महाकाल में और महाकाल में पाँच स सवारी निकाली जाती है प्रत्येक सोमवार को जो कि दोपहर से लेकर रात तक चलती है और महा उज्जैन शहर के कई गलियों से होते हुए निकलती है और उसमें बहुत जादा भीड़ भड़क्का होता है